کچھ دن پہلے میں نے گیس سلینڈر بک کیا تھا امازون کمپنی سے وہ گیس بہت ہی زیادہ فائدے مند ہو تی ہے گیس ہمارے لیے کافی اچھی ہوتی ہے کافی زیادہ یوز کرنے والی ہوتی ہے پہلے ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے چولہے پر کھانا بنا لیا کرتے تھے بٹ آج کے زمانے میں گیس کا یوز کافی زیادہ ہونے لگا ہے ہر گھر میں ہر جگہ گیس کا یوز کیا جاتا ہے اور آج کل گھروں میں اے سی لگ گئی ہے جس میں گیس کا یوز ہوتا ہے اور ہمیں کھانا بنانے کے لیے گیس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے گیس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے گیس سے ہمیں کافی زیادہ فائدے ہوتے ہیں ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے ہمارا کھانا وغیرہ بھی گیس کی وجہ سے جلدی بن جاتا ہے چولہے پر بہت ہی مشکل ہوتا تھا اس لیے ہم گیس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے لیے گیس گیس کا بہت ہی اچھائی یہ ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے